بیشک لوگوں کو ضرور جاننا چاہیے اپنے جغرافیہ کے بارے میں اور اپنے ریاست کے بارے میں کہ ہماری جو ریاست تھی کہاں سے کہاں تک تھی پہلے کتنی تھی پہلے کتنی نہیں تھی یہ ریاست بڑی کس نے کری چھوٹی کس نے کری توڑی کس نے جوڑی کس نے یہ سب ریاستیں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس میں جو سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا ہوتا ہے وزیر اعظم چاہے تو اپنے ریاست کو توڑ دے چاہے تو اپنے ریاست کو جوڑ دے اور جڑتی اور جو جوڑتی ہے ریاست وہ ہمت اور دلیری سے جوڑتی ہے سب سے پہلے ہمیں ہندوستان کی جغرافیہ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہندوستان کی جو جو ریاست تھی وہ کس نے جوڑی تھی پہلے یہاں پر الگ الگ بادشاہ ہوا کرتے تھے جیسے راجستھان کا الگ ہو گیا دہلی کا الگ ہو گیا اور افغانستان کا الگ ہو گیا دوسرا بڑھ کے بنگلہ دیش بھی پہلے اسی ملک میں لگتا تھا اب بنگلہ دیش کا الگ ہے تو حیدرآباد کا الگ پہلے ایسے الگ الگ ریاستیں الگ الگ ہوا کرتی تھیں جب سے اورنگزیب آئے اورنگزیب نے پورے ہندوستان کے نقشے کو ایک کر دیا اور آج تلک اسی نقشے کے مطابق ہم اکھنڈ بھارت کو جانا جاتا ہے اسی نقشے کے مطابق ہم اکھنڈ بھارت جانتے ہیں کہ وہ ایک جو اورنگزیب جو جو ٹوٹی ہوئی جو ریاست تھی وہ انہوں نے ایک کر دی اور ہم لوگوں کو اس تعلیم سے آگاہ ہونا چاہیے اور ہمیں اس ہسٹری کو پڑھنا بھی چاہیے کہ یہ جو اورنگزیب نے